आमच्या गांवांत ऍबुलन्स टायमार पावूंक शकना कित्याक लागून काय खूब कारणां आसात ताका लागून की रस्तो सारको ना एक एक फावटी रेंजीक प्रोब्लम जाता पावसा टायमार तर खूब प्रोब्लम आसतात रेंजीचो त्या टायमार ऍबुलन्साक कॉल केलें तो नेटवर्क इशू जावन तांकां पावना कॉनटेक्ट जावंक शकना आनी रस्तो बी सारको आसना त्या टायमार आमच्या गांवांत कोणाक बरें ना जाले कित्याक सडन्ली कितें जालें पेशंट जालो कसलो जर दुयेंत पडलो तर त्या पेशंटाक आमी आमची गाडी स्वताची करून घेवन आमी अर्दे वाटेर करून अर्दे वाटेक घेवन वयता त्या पेशंटाक आनी मागीर जें जो पर्यंत ऍबुलन्स मेळना तो पर्यंत आमी व्हरता आनी मागीर त्या ऍबुलन्सांत घालून मुखाल्लो प्रोसिजर करता आनी पावयता हॉस्पिटलांत अशे तरेन आमकां त्या ऍबुलन्साचें वायट आशिल्लें कितें जाता तें आमकां परिणाम आमकां खबर आसा हे गांवांतले परिणाम आतां गांवांत ऍबुलन्स सारकें टायमार पावना ताका लागून रस्त्याक लागून खूब प्रोब्लम जाता गांवांनी